में इक्क ड्रिल मशीन लैती ही केह् सनांऽ इक्क ओह् इन्नी बेकार ही के ना ओह् किसै कम्मै दी ही ते उप्परा दा इक्क दौ बारी गै लानै कन्नै ओह् इन्नी गर्म होई कि खराब होई